मैं हल्लें तक्कर आनलाइन बड़ा किश समान मंगोआदा पर जेह्ड़ा मेरा पैह्ला समान हा जेह्ड़ा आनलाइन मंगोआया हा ओह् हा इक बैट बाल आह्ला बैग ते